हमसब जब दोसरके गाछी मतलब अपन गाछी जब रोपै छिऐ ने मतलब हमहूँ रोपै छिऐ दोसर कोइ मिलके जब रोपै छिऐ गाछी तऽ मतलब अच्छासँ रोपल जाइ छै हम ओकरा बताबै छियै मतलब कि की लगल जाइ छै गाछीमे जैसेकी गाछ जब रोपै छियै तऽ ओहिमे गढ्ढ़ा करल जाइ छै मतलब जादा गढ्ढ़ा नहि हल्का सा गढ्ढ़ा करल जाइ छै ओकरामे पानी देल जाइ छै ताकि मिट्टी हल्का सा गिला होइ छै तब गाछ रोपल जाइ छै हमसब जब मिलके गाछ रोपै छियै तऽ अच्छा तरहसँ लगबै छियै ताकि ओ देखै छिऐ कि मतलब कोइ कीड़ा तीड़ा तऽ नहि छै आ जब लागि जाइ छै तऽ ओ धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे जब बड़ा होइ छै ने तऽ हमरा सबके पता चलि जाइ छै मतलब की हँ ई गाछ हमसब रोपली हमरा सभकेँ की कइसन लगि रहल छै गाछ लगाबै छियै तऽ मतलब अच्छा से मतलब ख़ुशी आबै छै हमरा सबके की हमसब अच्छा काम करि रहल छी ताकि मतलब पर्यावरण स्वास्थ देश राज्य ई सबकेँ एगो काम करि रहल छिऐ आर हमरा सबकेँ बहुत नाज होइ छै हम सब हम अकेले नहि हमर दोस्तो सब मिलके गाछ उछ लगाबै छै हर जगह आओर बताबै छिऐ कि गाछ कैसे कैसे लगाओल जाइ छै आओर गाछ लगाबैके नियम की छै नियम ई रहै छै कि गाछ लगाबै खातिर एगो पहिले तऽ अहाँकेँ कोइ भी छोटा कलम जे होइ छै ने मतलब छोटा सा कलम गाछके कलम कहल जाइ छै कलम खरीदके लाबै छियै एगो ओकरा मतलब घासमे लपेटल रहै छै मिट्टीमे दएके घासमे लपेटल रहै छै ओकरा आनै छियै गढ्ढ़ा खूनै छियै गढ्ढ़ामे खुनिके तब ओकरा पानी दए छियै हल्का सा जमीन फूलि जाइ छै तब ओ गाछके रोपै छिऐ ओकरबाद फेर मिट्टी दए छिऐ तब खाद्य दए छिऐ फिर ओकरा पानी दए छिऐ मतलब सप्ताहमे सप्ताहमे नहि रोज ओकरामे डेली सुबह शाम पानी ओकरामे दए छिऐ ताकि गाछ बड़ा बड़ा थोड़ा थोड़ा बड़ा हुअल जाए आओर ई मतलब दोसरोके बताबै छिऐ कि गाछ ऐसे ऐसे बढ़ल जाइ छै